हम आरके शुरूसँ बाजैत रहियै मैथिली भाषा हम आरके बाप बाबा बाजै छलै बाजैत रहय तऽ हमर बालो बच्चासभ सिखलकै तऽ हमरा बाहर जाइ छियै तऽ बच्चो बुतरूकेँ सिखयलहुँ जे अइसे बाजू तऽ वइसे ही मैथिली भाषा अपन बाजलहुँ बाल बच्चाकेँ सिखयलहुँ जे अइसे मैथिली भाषा शहरमे जयबहो बाजार जाइ छै कैसेहुँ बाजलहुँ सामाने तामाने खरीदलहुँ तऽ मैथिल भाषा हमर बाप बाबा बाजैत छलय हमहूँ बाजै छियै तब सिखयलहुँ बाल बच्चाकेँ हमरा बहुत अच्छा लगै छै तऽ हम अपन मैथिली भाषामे सभ सामान भी गयलहुँ मार्केट तऽ मैथिलिए भाषामे हम बोललहुँ तऽ बोललहुँ तऽ सामान निकालि कऽ देलक तऽ कहलक अपनेके मैथिल भाषा बहुत अच्छा लगैए कहाँसँ अहाँ बोलै छियै कहलियै हमसभ शुरूमे बोलै छलियै तऽ हमरा आर आबै छै तऽ सिखलहुँ बालो बच्चाकेँ सिखयलहुँ कि तोहूँसभ एनाहि बाजय ओहोसभ बाजैए बाल बच्चा लेकिन हमरा तऽ बाजय लए आबैए करै छी मैथिल भाषा तऽ हम सभदिन बाप बाबा हमर बाजनाइ आयल छलै हमरो बड़ी शौख लगलै तऽ हमहूँ सीख लेलियै तऽ बाजलियै बालो बच्चाकेँ हम सिखाए देलियै ओहोसभ बाजैए मैथिल भाषा आब हमरो बुझायल आबि गेल जे भाय एनाहि बोलबै जहाँ जे जरूरी होवैए वहाँ बाजैए तऽ बाजै छी तब ठीके ठीके रहैत हइ ई बातसँ हम बहुत खुश रहै छी बालो बच्चा हमर खुश रहै छै बापो बाबा खुश रहै छै कि देखहो एकर विचार केहन छै जे हे उएह मैथिल भाषा बाजैए तऽ हमर बालो बच्चा सीख लेलकै आ हमहूँ सिखबे केलियै हमरो बाजय लए आबैए तऽ हम बाजै छी